पूर्णियाँमे परिवहनके लेल सबसँ सस्ता आओर सबसँ आसान रस्ता होइ छै सड़क होइ छै आओर समान्य आदमीके लेल सबसँ आबै आओर जाइमे टोटो होइ छै जकर भाड़ा ओहे तीस चालिस रूपआ होइ छै आओर आबै जाइमे जे परेशानी होइ छै ओ है सड़कके टूट जाइमे परेशानी आओर वही कीचड़ ऊचड़ सड़कके आसपास लागल रहै छै उहे परेशानी आओर पूर्णियाँमे परिवहनमे रेलवे रेलवे रेलवेके बहुत बहुत ही सस्ता सुविधा है

रेलवेके अलावा हवाई अड्डा हवाई अड्डा तऽ नहि हैय पूर्णियाँमे तैं ला हवाई अड्डाके हवाई अड्डा निर्माण करल जेतै